सोनभद्र ज़िले में रोज़गार और आवीजीका के लिए यहाँ के लोग प्रतिदिन और ज़्यादातर मात्रा में कृषि एवं उधोग का ही सहायता लेते हैं हमारे यहाँ एन टी पी सी पावर प्लांट होने की वजह से ज़्यादातर लोग इस कम्पनी में ही जाकर के अपनी आजीविका का भरण पोषण करते हैं जब लोग ज़्यादातर कंपनियों में जाते हैं काम करते हैं जिसके वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी की काफ़ी कम समस्या है यहाँ पर कुछ लोग बुजुर्ग लोग एवं घर की महिलाएँ कृषि का भी भरपूर कार्य करती हैं कृषि भी हमारे यहाँ इतनी पर्याप्त मात्रा में होती है कि यहाँ की लगभग तीस से चालीस प्रतिशत आबादी कृषि से ही अपना पालन एवं भरण पोषण करती है कृषि करने से उन्हें अनाज तो मिलता ही है साथ में उन्हें किसी भी प्रकार की चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है खाने पीने की एवं हमारे यहाँ के कुछ लोग मछली पालन का भी ख़ासा कार्य करते हैं हमारे यहाँ मछली यों को लोग पाल करके उन्हें बाज़ारों में अच्छी क़ीमतों पर बेचते हैं जिससे उनका व्यवसाय एवं उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है अगर से हम बात करें तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी की ओर ही जाना चाहते हैं परंतु इसमें से बहुत कम ही लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं हमारे यहाँ कुछ लोग नौकरी को छोड़ कर के व्यवसाय की ओर भी अब इस समय ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं पहले तो लोग नौकरी कोई और ही जाते थे परंतु अब हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग व्यवसाय की ओर ही जाना प्राप्त करते हैं ताकि उन्हें अच्छी ज़्यादा मुनाफा कमा सकें हमारे यहाँ बेरोज़गारी की उतनी समस्या तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग के लिए एन टी पी सी जैसा महारत्न कम्पनी है